आं मोजां मोननाय साबसिन रोजाबगिरि आर्जित सिं आरो सनु निगाम आरो सल' लिरगिरिया जाबाय ए आर रेहमान आरो लाता मांगेस्कार बिसोरो गोबां मोजाङै मेथायखौ रोजाबो आरो बिथांमोननि गाराङाव मोनसे गोसो बोनो हानाय मोनसे सुबिदा मोनसे टेलेन्ट बिथांमोननियावहाय दङ आरो जाय लिरगिरिफोर बिथांमोना मोजां मिनिं गोनां एबा ओंथि गोनां मोनसे मेथाय बिथांमोना लिरो जायनि बयनिबो गोसोखौ गोजोनलाय होनो हायो एबा बोनो हायो